فوٹو گرافی میری پہلی فوٹو گرافی یہ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ لی تھی اپنے اسکول میں اور میرے اس میں استاد بھی تھے اور فوٹو کلک کروانا بہت اچھا لگتا ہے یہ بہت ہی مزیدار قسم کی چیز ہے جس میں بہت انجوائمنٹ ہم لوگ کرتے تھے اور میں نے اپنی پہلی فوٹو گرافی ی اپنے اسکول میں تھرٹین کی ایج میں کی تھی اور اس میں بہت سارے اسکول مل کے اسٹوڈینٹ بھی تھے اور فوٹو کلک کروانے میں بہت مزہ آتا ہے اس میں بہت سارے دوست رہتے ہیں اس میں ہم بہت انجوائے کرتے ہیں